हा मुंहिंजे घर जे पासे डिशनरी जी दुकानु आहे हो मां जीअं पैंसिल थियो रॿड़ थी ब्रश थिया और छा नालो आहे हिनजो कलर थिया ही सभु मां हुननि खां वठंदी रहंदी आहियां और जो आहे जे संद सुंदर सुंदर जे त जे तस्वीर ठाहींदी आहियां या पेंटिंग ठाहींदी आहियां जीअं न थींदा आहिनि नंढा नंढा ग उहो ॾीआ थिया मटिकियूं थियूं इहे वठी करे ईंदी आहियां त हुन में कलर करे करे सुठे नमूने सां हुनखे जो आहे शीशनि सां और जा सु सुठे सुठे नमूने सां उन्हनि खे तयार कंदी आहियां ताकि जो ॾिसण में सुठा बि लॻनि और मुंहिंजो घर बि सुठो लॻे ऐं हुन में जो आहे मांजो आहे काॻर जा गुल ठाहे करे बि हुन में लॻाईंदी आहियां ताकि कोई ॾिसे त इअं सोचे कि जो आहे वास्तविक जो आहे गुल लॻियल आहिनि सुठा नमूने सां बढ़िया सां लॻियल आहिनि ताकि जीअं लॻेन जे ताज़ा फूल गुल आहिनि त उहो ॾिसी करे आकर्षित थींदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि कि हे तूं कीअं ठाहियो अथेई मूंखे बि ॿुधाए मांखे बि सेखार त चङा ॼणा ईंदा बि आहिनि मूं सां सिखण जे लाइ त मां हुननि खे बि ॿुधाईंदी आहियां इअं करे इअं करे ठाहियो असांजो आहे काॻर रंगीन पेपर जो जो थींदा आहिनि ऐं मां उहो वठी ईंदी आहियां ऐं हुननि सां ही मां रंग जा जा सुठा सुठा ठाहींदी आहियां जीअं ॻाढ़ो थियो पीलो थियो साओ थियो इहे वठी ईंदी आहियां काॻरु काॻरु वठी करे हुनखे गुल ठाहींदी आहियां हुनखे सुठे नमूने सां वरी जो आहे सीख खणी करे सीखनि में लॻाए करे हुन में लॻाईंदी आहियां ताकि जो सुठा लॻनि ॾिसण में बि और माण्हुनि खे प्रभावित बि करेनि